हेलौ नोंथां आं नोंथांनि गारिखौ बुकिं खालामदोंमोन दा गारिया नोंथांनिया मा जाखो आंनो गारिखौ थाब नांगौ नोंथाङा जुदि फैनो हायाब्ला आं गुबुन गारिखौ हमनोसै मानोना आंनो गारिखौ थाब नांगौ लेट जायोब्ला जोबोर असुबिदा जागोन बिखायनो आं गोदान गारि हमसिगोन